ہلو جی بتائیے جی جی جی اچھا کتنی کوانٹیٹی میں ہے اچھا ہوں اچھا تو ویسے تو کاسٹ ہماری تین سو ہے لیکن اگر آپ اتنی کوانٹیٹی میں سلوا رہے ہیں تو ہم آپ کا ڈھائی سو روپیہ لگا لیں گے

ہاں پر یونیفارم لگے گا نہیں ناپ تو لینا پڑے گا ہمیں اسکول میں آنا پڑے گا کیونکہ کوانٹیٹی میں زیادہ ہے تو آنا تو پڑے گا ہی تو ہم کل آ جائیں گے کل کل آپ کے یہاں آ جائیں گے اس کے بعد ہم ماپ وہ ناپ لے لیں گے پھر اس اس کے بعد آپ جو بھی ہے مطلب ایڈوانس دے دیجئے گا کچھ یہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ کوانٹیٹی بھی زیادہ ہے آج کل اسکول بہت سارے اسکول والوں نے کہہ رکھا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لگے گا یہ مان کے چلیے آپ کو پندرہ دن لگ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے نہیں میں نے جو آپ کو بتایا ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک ہفتے میں آپ لے لیجئے تیس یونیفارم لے لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں کل کل ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو